हमरासभ जे गाछ वृक्ष जे रखने छी या लगबैत छियै तकरा लेल किदुन कहैत छै हमसभ किदुन कहै छै एकरा अपनेसँ एकरा महीनामे दू बेर तीन बेर एकरा तमलहुँ एकरा केलहुँ एकरा एहिमे गोबर देलियै एकरा बागमे बकरीके गोबर दैत छियै हँ एहि लऽ कऽ किदुन कहैत छै एकरा बनबैत रहैत छियै जे कि अपने जे एहिमे कीड़ा नहि लागय एकरा पीरा पात जे छै तकरा बार बार एकरा किदुन कहैत छै करैत रहैत छियै कि जे ओना तऽ अहाँके एकरा कोनो गोबर बूकि कऽ देलहुँ ओ बूकि कऽ देलहुँ आ सारी चीज देलहुँ सारी चीज अहाँके केलहुँ अपनेसँ ताम कोरि कऽ एकरा किदुन कहैत छै एकर व्यवस्था केलहुँ सारी चीज एकरा रखलहुँ किदुन कहैत छै अपने लगेलहुँ अपने गाछ लगबैत छी अपने वृक्ष लगबैत छी हँ जाहिठाम भेल जाहिठाम जमीन बुझायल जे कमजोर अइ ताहिठाम किदुन कहैत छै गोबर छाउरके किदुन कहैत छै व्यवस्था कनी बेसी करैत छियै कि जे ओहि लऽ कऽ जे किदुन कहैत छै जमीन कमजोर छै तऽ एहिमे गाछ कमजोर हेतै तऽ ताहि लऽ कऽ एकरा व्यवस्था कऽ दैत छियै जे किदुन कहैत छै सारी जे रहैत छै एकर व्यवस्था केलहुँ किदुन कहैत छै आओर किदुन कहैत छै गाछ एकरा नयो गाछ लगबैत छियै हमसभ किदुन कहैत छै जे अबैत छै सलाहो दैए कोनो मगर एकरासँ सलाह नहि लेलहुँ जखन हमरासभ अपने लगबैत छी अपने सारी चीज करैत छी तऽ हम दोसरसँ सलाह कथी लिअ आँय खेती गृहस्थी केलहुँ एकरा तमलहुँ कोरलहुँ ओललहुँ हँ एहिमे खाद देलियै एहिमे किदुन कहैत छै गोबर दऽ दैत छियै बकरीके गोबर देलहुँ सारी चीज दऽ कऽ व्यवस्था कऽ कऽ एकरा किदुन कहैत छै रखैत छियै सहन किदुन कहैत छै एकरा ई गाछमे फल होइत छै तकरा फलके किदुन कहैत छै खाइत छियै सारी चीज खाइत छियै किदुन कहैत छै सारी चीज एकरा पानि पानि पटेलहुँ महीनामे पानिओ पटेलहुँ दू दिन चारि दिन दस दिन एकरा सारी चीज दैत रहलहुँ किदुन कहैत छै सारी चीज अपनेसँ व्यवस्था करैत छियै